हमरासभकेँ जे छै से खाना बनबय लेल अपने बढ़िआँ बढ़िआँ आबैए जेना भात दालि सब्जी मीट मछली ईसभ अपने बनबैत छी जेना परवल आलू परवलके सब्जी बनबयके रहैत छै तऽ आलू उबालि कऽ ओकर बाद परवलके काटि कऽ ओकरा फ्राई करैत छियै ओकर बाद आलू गिरा कऽ मसालासभ दए कऽ बनबैत छी ओकर बाद मछलिओ बनबै लेल आबैए मछली पहिने आनि कऽ काटि कऽ धोए कऽ ओकरा तरैत छियै ओकर बादसँ ओकरामे मसालासभ फ्राइ कए कऽ देल जाइत छै ओकर बादमे रस पड़ैत छै आरसभ जे छै से दालिओ बनबैत छी आ तकर बाद चावलो बनबैत छियै चावलोमे जे छै से कूकरमे अलग तरहसँ बनायल जाइत छै आरो जे छै से इम्हर बरतनमे जे बनबैत छी तऽ अदहन चढ़ा कऽ ओहिमे ओकरा अदहन खौलैत छै तऽ ओकरा चावल गिराबू ओकरा पसायल जाइत छै एना कए कऽ बना कऽ हमसभ तरुआ पापड़ इहोसभ बनबय लेल आबैए सभचीज आ तकर बादसँ जे छै से अहाँकेँ रथुआ बनबैत छियै पुलाव बनबैत छियै इहोसभ बनाए कऽ अपना घरमे खाइत छियै तऽ मिठाइओ बनबै लेल आबैए मिठाइमे छेनाके रसगुल्ला इहोसभ इहोसभ बनाए कऽ अपना घरमे खाइत छी हमसभ आ लड्डू बेसनके लड्डू सेहो बनबैत छियै ईसभ बनाए कऽअपना घरमे पाबनि तिहारमे यूज करैत छियै बनाए कऽ इएहसभ बनबैत छी हमरासभकेँ संस्कृति परम्परामे व्यञ्जन बनबैके आबि शुरुए पीढ़ीसँ आबि रहल छै बापे दादा लगसँ अपना घरेमे मतलब कोनो पाबनि तिहारमे हमसभ बाजारसँ नहि आनैत छियै घरेमे बना कऽ सभतरह तरहकेँ मिठाइ मर मिठाइ जे छै बेसनके लड्डू रसगुल्ला कच्चा पक्का ईसभ अपना घरेमे बनाए कऽ तकरा बाद हमसभ यूज कऽ कऽ खाइत छी